संनाय समाव एलपिजि बाहायनायनि रैखाथि गोनां सांग्रांथि बाहायनाया जाबाय जोंहा जायखि जाया समाव एलपिजिखौ अन खालामालासे दोन्नाया मोजां आरो बेखौ अन खालामोब्लाबो डाइरेक्टलि रेगुलेटराव अफ खालामनाया थारैनो गोनांथार मानोना माब्लाबाफोर स्टपआव जुदि जोङो अन खालामनानै रेगुलेटराव अन खालाम मालासिनो दोनोब्ला थारैनो जोंहा गिनायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो सांग्रांथियाव थानो हायो जुदि रेगुलेटराव अफ खालामा लासिनो नोंथाङा स्टपआव अफ खालामनानै दोनोब्ला थारैनो माब्लाबा लिक जानानै गेजा सोरगिदिं थासारिखौ साग्लोबना थानो हागौ जेराव अर नांङोब्ला बेवहाय बेफ्रुसारनायनि सन्देह' थानो हागौ बेनिफ्राय रैखाथि गोनांसिना जाहैबाय माब्लाफोर सिलिन्डारा लिक जानानै न'वाव जुदि गोसारजोबनानै थायो अब्ला नोंथाङा मोनामनाय मोनो एलपिजि सिलिन्डारनि गेसखौ अब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'नि दरजा खिरखि गासैखौबो खुलिजोबनानै नोंथाङा नोंथांनि बे एलपिजि सिलिन्डारनि एलपिजि बाहायनायनि रैखाथि गोनां सांग्रांथिखौ नोंथाङा बाहायनो हागोन जेराव न'वाव फेन दङब्ला फेनखौ सालायनानै नोंथाङा दर्जा खिरखि अपेन खुला खालामजोबनानै नोंथाङा जुदि लाखियोब्ला थारैनो न' सिङाव गोसारनानै थानाय एलपिजिया थारैनो बायजोआव ओंखारलाङोब्ला बियो जोब्लावनायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो नोंथाङा बे नखराव न'खौ रैखाथि होनो हागोन अब्लानिया नोंथाङा बे अर जोंनायनिफ्राय बा नोंथांनि खहा जागोननिफ्राय नोंथाङा थारैनो रैखाथिखौ मोननो हागोन बेबायदिनो नोंथाङा बेफोर खायदा बा सांग्रांथि आदबखौ बाहायब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोर गोनां बेफोर दर्जा खिरखिफोरखौ अपेन खालामनानै होयोब्ला सिंनि जि एलपिजि गेस बियो बायजोआव ओंखारलांनानै नोंथांनि न'निफ्राय न' सिंनिफ्राय बेयो बाहेर जानाङोब्ला नोंथांनि न'वाव थानाय जिखिनि एलपिजिनि गेसमोन बेवहाय जोंनो गोनां अरमोन बेयो बायजोआव थाङोब्ला बायजोआव गोसारनानै बेयो गैया जालांगोन बेबायदि नोंथांनि न'खौ रैखाथि होनो हागोन लोगोसे बिनिख्रुइ सांग्रांसिनै थानो लाखिनो हाथावा बेनो बे राहायानो जाबाय एलपिजियाव थानाय रेगुरेटरखौ सानफ्रोमबो अर फोजोंनायनि उनाव बन्द' खालामोब्ला रेगुलेटराव बन्द' खालाम अब्लानो नोंथाङा बे सिलिन्डार एबा जोंब्लावनायनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोननो हागोन आरो एलपिजिखौ लाबोनायनि सिगां नोंथाङा एलपिजियाव लिकफोर दङ नामा बेखौ टेस्ट नायनो हागोन सिगांग्रो बाहायनायनि सिगाङावनो नोंथाङा टेस्ट खालामनानै बेखौ बाहायनाया थारैनो मोजां आरो बेयो साबसिन बेबायदिनो नोंथाङा संनाय समाव एलपिजि बाहायनायनिफ्राय बेफोरबायदि रैखाथि गोनां सांग्रांथि बाहायोब्ला थारैनो नोंथाङा बेनिफ्राय रैखा मोननो हागोन